جی ہاں میں ویڈیو گیم سے واقف ہوں اور مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تقریباً سات آٹھ سال کا تو ہمارے وقت پر ایک گیم چلا کرتا تھا جس کا نام تھا ٹکن تھری اور اس میں آگے کے بھی ورزنس آئے تھے ٹکن فور کر کے اور جی ٹی وائی سی ٹی جی ٹیف اینڈ ڈراف تو یہ سب کچھ گیمس تھے جو ہمارے ویڈیو گیمس تھے جو ہمارے ارد گرد لوگ کھیلا کرتے تھے اور مجھے بھی اس میں قافی زیادہ شوق تھا تو میں اس گیم سے واقف ہوں اور یہ قافی زیادہ مقبول گیم ہے جو ہمارے ہندوستان میں بچے پسند کرتے ہیں اور یہ مجھے بھی قافی زیادہ پسند ہے تو ایسے گیم پسند کرنے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مجھے یہ اس لیے زیادہ پسند ہے کیوںکہ یہ تھری ڈی ٹائپ کے تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں اور اس کو کھیلتے وقت ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایک اصلی نظام ہے جس جو ہمارے قابو میں ہے اور ہمارے حساب سے ہم اس کو کھیل رہے ہیں تو اس میں اگر گیم میں ہار ہوتی ہے تو ہمیں اپنی ہار لگتی ہے اور وہاں کوئی جیتتا ہے تو وہ اپنی جیت لگتی ہے تو یہ تھری ڈی گیمس ہو گئے یہ تھوڑا مجھے زیادہ پسند ہے اور یہ ویڈیو گیمس میری زندگی میں ایک اہم حصہ رہے ہیں میرے بچپن کا تو آج بھی وہ ایک ایموشن کی طرح میرے دل میں بسے ہوئے ہیں اور ہاں مجھے یہ گیم کافی زیادہ پسند ہیں